हेल' औ माबा ना फाथ'राज बिमा ना औ नै आं माबा स्कुलनिफ्राय फन हरदोंमोन नै दोनैहाय बे गथ'फ्रा प्रेगथिस खालाम गासिनो दं ना फनद्र आगस्तनि आमफ्राय टाइमाबो बारा गोबाव गैला ओंखायनो एसे टाइमखौ अभार लानानै फोरोङाबा हास्लाब हैनाय नंला गथ'फ्रा ओंखायनो दिनैहाय स्कुला टिनथायाव ग'नांगौआ सारिथा सो जाहै सिगोन दानो फैथ' नांला आरो एसे लेथ जानानै फैदो टिउसनखौथ' मा होनबावनो टिउसना बे साननैसोया एसे बिदिनो बन्द' खालामथ' नांसिगोन बिसोरो गासिबो खालामनां सिगोन गथ'फ्राबो माबा जाय गोरों बेखौल' सेलेखसन खालामनानै लादों नालाय जोङो ओमफ्राइ दा नोंसिनाबो मोजां गेलेयो ओन्दैनिफ्राइनो ओंखायनो सेलेकसन खालामनानै लाबाय ओंखायनो बे साननैसोखौ टिउसनबो बन्द' खालामथ' नांसिगोन आरो गेलेयाबा जानाय नंला मानि बेखौ लाखाबाय नालाय दा बेखौथ' प्रेगथिसाव लाखाबाय औ प्रेगथिसाव लाखाबाय बेखौ दा बेखौ माबा जानाय नंला ना दोनजानाय नंला मोजाङानो गेलेयो नोंसिना मोजां गेलेयो सानफसे आथ' नै दिनै साथ थारिग जाबाय नालाय सप्ता खनसे फनद्र थारिकआवसो नालाय औ फनद्र आगस्तनि सप्ता खनसे औ इखजामाथ' बावला ओरैनो थ' क्लासाव थ' मोजां लागासिनो दंमोन दा नैबे फग्रामनि थाखायनो क्लासावथ' मोजांआनो हायो नोंसिना गेमखौथ' मा होनबावनो बयनिबो गथ'फ्रा एखे जाजोब्बाय बे गेम गेलेनाय मा गेलेनाय माथो खालाम बावनो बे कर'नानि थाखायनो जाजोब्बाय ना ओंखायनो औ ओंखायनो माबा हसटेलाव थ' हसटेलाव सिटखौ नोंसोरो एफ्लाय खालामनाय जागोन दे जेरावहाय औ बयनाबो औ औ औ दानि गथ'फोरखौथ' मा होनबावनो बयनाबो नोंनिल' फिसा नंला बयनाबो साफ्रोमनाबो आर हिनजाव हौवाफोरनि फारागानो गैला औ गथ'फ्रानो गासिबो एखे जाजोब्बाय जेबो नङा दे नोंसिना औ टिउसना बन्द खालाम थ' नांसिगोन नोंसिना होमबाबो जेबो नङा दे फरायनायाव थिगानो दंखायो एदजास जाहैगोन बे खिन्थु साननैसो दा बन्द'आव एसे थाथ'नाय जासिगोन आरो दे होनबा दाहाय औ क्लासाव थ' मोजांआनो गथ'आ नोंसिना दे होनबा हो आं खोन्था हरबाय नोंसिनो दाहाय माबाबा एसे एक घन्टासो नि उनाव लांफैबानो जाबाय दे दे होनबालाय औ दे